खाना बनाबयके शौक हमरा छलए लेकिन आबय तऽ हमरा किछु नहि छलए तऽ हमर माँ बहुत नीक खाना बनबैत छलखिन हेँ हमरा माँके खेनाइ जे ब बनबैत छलखिन हेँ तऽ जेसभ खाइत छलखिन हेँ हमर परिवारक लोक अड़ोस पड़ोसके लोक तऽ बड्ड वर्णन करैत छलखिन जे ओ खाना बहुत नीक बनबैत छथि हमरो शौक भेल जे हँ हमहूँ माँसँ सीखब तऽ सभसँ बेसी योगदान हमरा माँएके छनि खाना बनाबय सिखाबयमे हमरा आ हमहूँ जखन खेनाइ बनेनाय सीख लेलहुँ तऽ खेनाइ बनाबय लगलहुँ जे हमरा घर परिवारके लोक के की बना कऽ देबै जे ओकर स्वास्थ्य नीक रहतै ओ नीकसँ रहत आ सभसँ योगदान छनि जे हमर माँ हमरा नीकसँ सिखेलथि आ जे तू एहिठामसँ खाना बना जेना दालिए बनेमे तऽ ओकरा कनि ढङ्गसँ भुजि ले लालसँ भूजि कऽ ओहिमे पहिने पानि गर्म कऽ कऽ ओकरा लालसँ भूजि कऽ तहन ओकरा दालिकेँ दियौ तखन ओहिमे तेजपात दियौ हीङ्ग दियौ हरदि दियौ नमक दियौ तखन ओहिमे से ओकरा से टमाटर अइ तऽ से काटिकऽ दऽ दियौ ओकरा फेर सीटी लगाउ तऽ दूसँ तऽ तीन सीटीमे केना दालि हेतै सेसभ ईसभ माँसँ सिखलहुँ भात बनायब तऽ अहाँ ढङ्गसँ भात बनाउ ओकरा चाउरके बीछि लिअ चाउर ढङ्गसँ धो लिअ अथी कूकरमे बनायब तऽ एक ग्लासमे चाउरमे दू ग्लास पानि दियौ नहि जे अगर बर्तनमे बनायब तऽ ढङ्गसँ दियौ जे भात अहाँकेँ गील नहि हैत तऽ ई सभटा हम माँसँ सिखलहुँ तैँ हमरा खेनाइ बनाबयमे आब बहुत नीक लगैए आ खेनाइ बनाबयके हमरा शौको अछि